सतरहां जुलाई ॿ हज़ार चार वीह जनवरी ॿ हज़ार छह टीह अगस्त ॿ हज़ार सत पंजवीह मार्च ॿ हज़ार नव पंजवीह अप्रेल ॿ हज़ार अठ